गिबियावनो बडलेण्ड इउनिभारसिटि सेन्ट्रेल लाइब्रेरि सि आइ टि लाइब्रेरि डात्ता ब्रादार्स क'क्राझार वार्द्स इन वार्द्स क'क्राझार आरो गोबां बिजाब बाख्रिफोर दंबावो जेराव गोबां सुबुङानो थांनानै बा मानसिफोरा गोबां खौरां बिलाइ फरायनो हायो आरो गोबाङानो नलेजखौ मोननो हायो गोबां सुबुंफोरानो इन्टारनेसनेल नेसनेल हिस्त'रि बायदि फरायनानै गियानखौ बोजबना लानो हायो